किशोर कुमार किशोर कुमार जा गाना बड़ा सुठा हूंदा आहिनि मूंखे ॾाढो पसंदि आहे मशहूरु लाको उन्हनि जा गाना ॿुधंदी आहियां ओ त असांजो पुराणो सिंगर आहे उनजा गाना मुखे पसंदि आहिनि जीअं मेरी भीगी भीगी सी पलको में रह गए या हो आहे मुंहिंजो मेरे महबूब क़यामात होगी सुठो ॻाईंदो आहे उनजी आवाज सुठी आहे पुराणो गायक आहे एतिरा गायक हुया पर हुननि मूं सभु सभिनि खो सुठो किशोर कुमार मूंखे पसंदि आहे उन्हनि जा दर्द भरा गाना सभु मूंखे पसंदि आहिनि चाहे उन्हनि जा हसी मज़ाक वारा हुजनि हसी मज़ाक वारा गाना बि उन्हनि जा आहिनि मूंखे हो सभु पसंदि आहे